आजकल पहले के ज़माने में अस्टेशन पर जा करके टिकट कटाना पड़ता था आज जे कल जो है ओनलाइन मोबाइल से ही कट जाते हैं इसीलिए हमको दिल्ली जाना था तो हम मोबाइल से कटा लिए पहले लेकिन ऐसा नहीं होता था पहले जो वहाँ पर जा करके टिकट मास्टर से कटाना पड़ता था लेकिन आज मोबाइले से कटा लेते है हम ओ पटना भी जाना था तो हमको मोबाइले से हम कटवा लिए और फ़िर सहरसा जाना था तो मोबाइले से कटवा लिए बुकिंग करवा लिए और हम करना था सब कुछ प्राप्त हो जाता है आज कल बहुत अच्छा सहायता है यह सब सबका ओनलाइन काम हो जाता है सब कुछ बेंक भी टिकट भी कटाना पड़ता है तो मोबाइल से ही बेंक बुकिंग भी पैसा निकलना है तो ओनलाइन से निकाल लेते हैं सब कुछ ओनलाइन प्राप्त कर लेते हैं इससे कहीं भी जाना जाते हैं तो मोबाइल से ही सब कुछ कर लेते हैं मोबाइल की मदद से ओ ओनलाइन की मदद से कर लेते हैं पहले के ज़माने में यह सब नहीं होता था पहले वहाँ पर जाता था तो अस्टेशन पर टिकट कटाना पड़ता था लेकिन अब मोबाइल से ही कट जाता है तब जैसे पहले कार नहीं होते जैसे पहले दिल्ली जाना था तो झाले वहाँ पर जा करके टिकट कटाना पड़ता था तो लेकिन अब जो है कहीं भी जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो मोबाइल से ही टिकट कटवा लेंगे और पैसा भी निकलना है तो मोबाइले से निकाल लेते हैं और कि कहीं भी मो सब कुछ मोबाइल से ही कर लते हैं आज कल ओनलाइन पर सब कुछ हो जाता है ओनलाइन से ही बस ट्रेन से चल जाते हैं और रुपया कटवा देते हैं ओनलाइन